हैलो मेरी बात जी से हो रही है मेरे को ज़मीन चाहिए थी फ़ार्म हाउस डालने के लिए मेरे को एक दो एकड़ की ज़मीन चाहिए और वो ज़मीन थोड़ी उपजाऊ होनी चाहिए येस मेरे बाद में भी मेरे को अपने मध्य प्रदेश जबलपुर के थोड़े आउटसाइड चाहिए जबलपुर ज़िले के आउटसाइड

क्या रेट पड़ेगा उसका क्या बजट जाएगा तीस लाख एकड़ के हिसाब से और वो कहाँ पे बताया था आपने साइड वहाँ पे मैं फ़ार्म हाउस डाल सकता हूँ ना कोई मतलब उसमें उसमें क्या बोलते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में तो दिक़्क़त नहीं आएगी हाँ जी ओके थैंक यू मैं फिर आपको ना थोड़ी देर से बताता हूँ